हलो हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए जी जी बोलो अच्छा तो तो किस दिन छुट्टी चाहिए

ओके ओके तो एक अप्लीकेशन लिख कर के मम्मा और पापा दोनों का साइन और उसमें फ़ोन नंबर जब छुट वो ले कर के इस्कूल में मुझे मेरे पास जमा कर देना और अपनी क्लास टीचर से भी उस पर साइन करा लेना और और जिस दिन छुट्टी ख़त्म होगी उस दिन इस्कूल में आ जाना लेट नहीं करना है ओके हाँ अप्लीकेशन हाँ हाँ हाँ हाँ मम्मी या पापा दोनों से किसी एक को ले कर के आना है और उस पर साइन होना चाहिए ठीक है हाँ और क्या कहते हैं कि जिस दिन छुट्टी हो जाएगी उस दिन आ जाना है आपके पैरेन्ट्स से बात मेरी करा देना फ़ोन पर शाम को मैं उन से बात कर लूँगी और नहीं तो इसी लिए इसी लिए तो मैंने डेट पूछी बच्चा इसी लिए मैंने डेट पूछी कि किस किस दिन जाना है मैं उस हिसाब से बता दूँ कि इक्ज़ाम हैं या नहीं हाँ वो ठीक है लेकिन तुम्हे किस डेट पर जाना है लास्ट देखो अभी तो फिर ठंडी की छुट्टी हो जाती है पंद्रह दिनों की उससे पहले वही टेस्ट होगा तो लगता है मुझे एक तारीख़ से इस्टार्ट हो जाएगा तो एक तारीख़ के बाद ही जहाँ जाना होगा वहाँ जाना क्योंकि पेपर मिस होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हे ओके बच्चा देखो मेरी बात आप अगर पेपर दे कर के ही जाओगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर आप एन्जॉय अच्छे से कर पाओगे ऐसे पेपर के टे आप गुम जाओगे फिर पढ़ाई नहीं होगी तो नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे फिर प्रॉब्लम होगी इससे अच्छा है कि आप अपना पेपर मैंने बताया ना कि अप्रैल फस्ट वीक से अरे दिसम्बर फस्ट वीक से ही आपके इक्ज़ाम शुरू हो जाएंगे इक्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर ठंडी की छुट्टी वहाँ हो जाएंगी तो आप इक्ज़ाम के बाद ही कहीं जाना और पैरेंट्स से अपने बात करा देना मेरी ओके और इक अप्लीकेसन ज़रूर लिख कर के जमा करना और क्लास टीचर के भी साइन उस पर करा के इसे हमारे पास ले आना ओके जी ओके ओके बच्चा